मैंने खाना बनाना अपनी मम्मी से सीखा हैं क्योंकि मम्मी को भी खाना बनाने का बहुत शौक था जिस के वजह से मुझे भी खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है मैंने हर प्रकार के व्यंजन मेरी मम्मी से सीखे हैं क्योंकि मेरी मम्मी जैसे बाज़ार में मिलने वाले दही बड़े हैं पानी बताशे है इडली है डोसा है ये सभी मेरी मम्मी को बहुत अच्छा बनाना आता है तो मैं भी क्या मम्मी के पास में खड़ी हो कर जब भी मम्मी ये सारे व्यंजन घर में बनाते थे तो मैं भी मम्मी के पास में जा के मुझे भी शौक लगता था कि मैं भी मम्मी से ये सारी चीज़ें सिखूँ क्योंकि मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है जैसे घर में हलवा वग़ैरह है मीठी चीज़ें हैं मीठाई वग़ैरह है ये भी मेरी मम्मी बहुत अच्छी बनाती थी तो उनके पास जा के मैं सब कुछ चीज़ें जो मैंने खाना बनाना सीखा है मिठाई वग़ैरह ये अपनी मम्मी से बनना सीखा है रोटी बनाना है ये सभी अपनी मम्मी से सीखा है घर में और भी कई सदस्य है जिनको खाना पकाना आता है लेकिन घर मेरे घर में सब से अच्छा खाना मेरी मम्मी बनाती हैं और वही चीज़ें मैंने अपनी मम्मी से सीखा है अब जब मैं ससुराल में भी जो खाना बनाती हूँ तो घर के ससुराल वाले भी मेरी बहुत तारीफ करते के भी ये खाना बहुत अच्छा बनाती है क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अपनी मम्मी से सीखा है मेरे जीवन में खाना बनाने का जो शौक है ये मुझे लगा है या फिर ये इसका इक कुल मिला के इसका योगदान मेरे मम्मी को ही जाता हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अपनी मम्मी से सीखी है आज हम जैसे बाहर जाते हैं बाहर की चीज़ें महंगी मिलती है तो वह जब हम घर पर भी बना सकते हैं तो वह चीज़ें भी मम्मी आसानी से घर में बना सकती थी तो वो अब मैं भी घर में अपने घर में आसानी से बना लेती हूँ